जोङो बिब' बिनानाव सानै बिदा फंबाइ साथाम जों गासै साबा आंनि बिब'आ गामि खाथियावनो हाबा जादों जोंनि गुमैया बिजिनेस मावो आरो फंबाइमोन दङ साथाम फंबाइ सासे बिजिनेस मावो आरो बेहाबो हाबा जाबाय उन्दैफोर दं ओमफ्राय आंनियाबो आंहाबो हाबा जाबाय बोराइया बिदिनो साख्रि मावोमोन दा रिथायार जाबाय आर्मि मावोमोन आरो दा न'आव दंफैयो रिथायार जानानै ओमफ्राय फंबाइया खेथि खालामो उन्दैथारा खेथि मावो गेदेरा बिजिनेस मावो हाबा जाजोबबाय गासिबो फंबाइफोराबो ओरैनोथ' जों बिब' बिनानाव बिदा फंबाइ मोजाङैनो अनलायनानै थायोमोन बेबायदि दावराव दावसि जायामोन आरो